हेलौ नोंथाङा मानास फार्कनि माने सिखुरिथि गार्द दा आङो बेंथलनिफ्राय बुंदों माने मानास आवहाय बेरायहैनो हाय थांनो नागिरदों नालाय नखर फेमिलियैनो ओमफ्रायो इन्थ्रि खालामनायावहाय बेसेबां लायो बेखौसो सोंहरनो खल खालामदों आरो फाइभ हानद्रेद ओमफ्राय इनिफ्राय इसे खमाया नामा ओमफ्रायहाय जेनोबा जों सिङावहाय हाबहैनोबा जोंनि गारिफोरखौहाय लानानै थांनो हागोनना हाया होनबा बे जिबसिखौहाय लांनायावहाय आरोबाव भारा होनांबावगोनदां ना होनब्ला जों जेनोबा बे नोंसोरनि गारि गारिखौ बे जिबसिखौ लानानै थाङोब्ला हाय जोंजोंहाय बेराय फानायावहाय नोंसोरनिफ्राय सिकुउरिथिफोर सासे सानैफोर थांफानो थांफागोनना थांफाया अ' अ' जोंनिफ्राय ओरैहाय फेमिलियैनो थांगोन नालाय बिदिनो फिफथिन जन बिदिनो फरथिन जन बिदि जालांगोन आरो ओमफ्रायहाय बे जिबसि गंसेयाव साबेसे मानसि गाखो जायो अ होनबाथ' जों फनद्र जनसो जालांबा गंथाम इदिखौनो लानांगोनदां ना अ ओमफ्राय बे मानास बे हाग्रामा सिङावहाय माबायदि माबायदि रोखोमनि जुनारफोर दङ अ' होमबा जोङो गाबोनहायो थांगोन ओमफ्रायहाय माने जों नोंथांनाव खल खालामफिनगोन आरो इनथ्रि खालामनायावहाय ओमफ्राय गारि जिबसि राइज्लायनो थाखायहाय दे होनबा इखौनो सोंहरनो खल खालामदोंमोन